जय झूलेलाल मां हिकु जॉइंट फैमिली में रहंदी आहियां त मुंहिंजी ससु मुखे हिकु दफ़ो चईं त असांजे घर में सौ ॼणनि सौ माण्हुनि जी रोटी तोखे करणी अथई मूंखे इहो कमु ॾिनई मुंहिंजी ससु त मां ॾाढो टेंशन में अची वियमि मां मुंहिंजी सस खे चयोमांसि भई मम्मी मां इहो कीअं कंदमि हेॾनि ॼणनि जी सौ ॼणनि जी रोटी मां अकेली कीअं कंदमि त मुंहिंजी ससु मुखे चयो त तू टेंशन न खण मां तोखे हेल्प कंदी में रोटी त थोरी तोखे ई करणी अथई पर रो रोटी सॼी तोखे ई करणी पर मां जेकी मथा हेल्प थींदी वॾा कट कप थी या थोरो घणो जेको बि हूंदो मां तोखे कंद कराईंदी मै तू टेंशन न खण ईअं ऐं उहा सौ माण्हुनि जी रोटी मां अकेले कई हुन अकेली रोटी कई उहो कमु करण में मूंखे एतिरी मुश्किलियूं थियूं ऐं मुंहिंजी गुड़िया नंढी आहे मूंखे उहो में एतिरो तंग पई करे एतिरो परेशान पई करे तॾहिं बि मां उहो कमु पूरो कयो सौ माण्हुनि जी रोटी मां अकेली कई विच विच में मुंहिंजी ससु मूंखे हेल्प कई पर तंहिंजे करे मां उहो कमु पूरो करे सघियमि ऐं जीअं कीअं मां संभालियो ऐं मूंखे ई ख़बर आ्हे ऐं जल्दी कमु हुन टाइम खां अॻ में ई मां पूरो कयो टेंशन जल्दी कमु पताए करे मां टेंशन फ्री थियमि धन्यवाद जय झूलेलाल